आसामनि हारिमु होननानै बुङोब्ला आङो जोंनि आसामनि बर' सुबुंफोरखौनो सिनायथि होनो सानदों बिसोरनि जारिमिनखौ एसे बुंफोरथिनानै होनो सानदों जेरै गोदो जोंहाबो बर'फ्रा राजा दंमोन रानि दंमोन आरो बेफोरखौहाय गुबुन हारिया सिख'नानै लादों आरो जोंहा डिमासा नोगोराव डिमासा बायखोन्दा नोगोर माबा मा होनोमोनलाय खाम्फाफोर बा माबाफोर गासिबो खाम्फा दानाय माबा माबि दंमोन आरो बेफोरखौबो जोङो दा बारा नुनो मोनलिया बा गोमानानै थांनो हमबाय डिमासाफोरा बेफोरखौबो बर'नि बर'नि नेरसोनखौहाय गावसोरनि होननानै सिख'नो सान सिख'नो नाजादों आरो जोङो दा नुनो मोनो दि जेन'बा जोंनि कालचारनि मोनसे आर'नाइ दङ' जोंहा बेफोरखौबो दा गुबुन जाथिया एफा एफा लालांनो हमदों बा जोंनि जोंहा मोनसे गुबैथार जाग्रायानो जादों अमा अमाफोरखौबो दा जोङो नुनो मोनोदि जोंनि हारिनि अमाखौहाय जोंहा मोनसे जाग्रा दंखायोदि बेनो जादों अमा बेफोरखौहाय गुबुन जाथियाबो जानो हमदों बा जालांनो हमगासिनो बेफोरखौबो बिसोरो गावसिनि होननानै सिनायथि होनो सानो आरो दख'ना बा माबा मोनसे जोंनि गानग्रा जोमग्रा जोंहा बर'आवहाय जोंहा बर'आवहाय सिनायथि दंखायो जे जोंहा गाननाय जोमनाय हारिमु गासिबो राव मुस्रि हारिमु गासिबो जोंहा बर'आवहाय दङ आरो बेफोरखौहाय गुबुन जाथिया जोंनि जोंनि जानाय लोंनाय बा माबा मोनसे गाननाय जोमनाय मुवाफोरखौबो बिसोरो खोमालांनो हमदों बा बिसोरो गावसिनि होननानै सिनायथि होनो सानो